हमर घर ग्राम प्लस पोस्ट कुआरि मदन भेल थाना मेजरगन्ज जिला सीतामढ़ी जेकि हमरा सभके यहाँसँ पन्द्रह किलोमीटर दूर रेस्टोरेन्ट बा जेकर नाम अतिथि रेस्टोरेन्ट बा ओ रीगामे पड़ै छै वहाँसँ हम सभ कोइ भी समान खाये पियै बला रहै छै तऽ वहाँसँ हम सभ डिलिभर करबै छी ओ जादाकऽ जादा आधा घण्टा या बीस मिनट समय लै छै आ ओ समयसँ डिलिभर कय दै छै ओकर डिलिभर बुआय भी हमर सभके फोनके रिस्पॉन्स लै छै आओर ओकर खाना भी अच्छा रहै छै जाहिसे कि हम सभ ओकरासँ जादा कुछ तऽ न जादातर हम सभ पिज्जा उजा मंगबै छियै आओर ओ बहुत ही अच्छा खाना भी दै छै आओर हुनकर